جی میں فروٹ سیلر بات کر رہا ہوں بتائیے میں آپ کی کس طریقہ سے خدمت کر سکتا ہوں جی ہمارے یہاں تمام قسم کے فروٹس مل سکتے ہیں بتائیے ہمارے یہاں سیب انناس امرود انگور چیکو لیچی آڑو اسٹرابیری کھجور پپیتا سنترا موسمی اور سارے ڈرائی فروٹ جیسے کہ کاجو بدام اخروٹ وغیرہ بھی ملتے ہیں اور ہمارے پاس جو پھل ہیں ان کا جیسے کوئی جوس لینا چاہتا ہے تو ان کا جوس بھی ہمارے یہاں ملتا ہے جی ہمارے یہاں مینگو کی تمام قسمیں مل جائیں گی آپ کو جو قسم چاہیے آم کی وہ مل جائے گی جیسے کہ فجری آم ہوگیا دسہری ہوگیا لنگڑا ہوگیا چوسا ہوگیا آپ کو جو بھی قسم آم کی چاہیے ہو وہ مل جائے گی اور کیلے ابھی آپ کو ایک دم فریش کوالٹی کا اچھا مل جائے گا جی آپ نے جس دکان پہ کال کی ہے اس دکان پہ ہمیشہ فریش پھل ملتے ہیں ہمارا ڈیلی سامان آتا ہے ہماری دکان پہ ڈیلی پھل آتے ہیں تو آپ کو اس بات سے بالکل بے فکر رہیے کہ ہمارے پھل جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ فریش ہوتے ہیں اور کبھی بھی اپنے کسٹمر کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے اچھا جی ٹھیک ہے میں آپ کے دو کلو آم اور کیلے پیک کر دیتا ہوں آپ کے دو کلو آم اور کیلے کے پیسے ہوئے چار سو روپے آج کل دراصل آپ تو جانتے ہی ہیں کہ کتنی گرمی پڑ رہی ہے اور گرمی ہونے کی وجہ سے کیلے میں اور آم میں جو کیمیکل لگایا جاتا ہے وہ کیمیکل کی وجہ سے یہ دونوں پھل خراب ہونے لگتے ہیں اس کی وجہ سے جب سیب اور آم اور کیلا خراب ہونے لگتا ہے تو ان کے دام بڑھ جاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ کے پاس کم ماترا میں چیزیں بچتی ہیں تو اسی وجہ سے ہم لوگ اس کے دام بڑھا دیتے ہیں اور گرمی کی وجہ سے اس کے سب دام بڑھتے ہیں ٹھیک ہے آپ آرام سے دس منٹ میں آئیے ہماری دکان پر اور میں آپ کے پھل کو تیار رکھتا ہوں آپ آئیے آپ سے بات کر کے بہت بہت اچھا لگا شکریہ